हांवें एक मोबायल फोन ओडर्र केल्लो आनी तो मोबायल फोन खुब बरो आशिल्लो तितुन खूब कितें कितें करपाक मेळटाले तेजो केमेरा खूब बरो आशिल्लो खूब बरे फोटो येताले तातूंत तशेंच तेजी तातूंत हांव विडोयोग्राफि करूंक शकतां खूब बरे तरेन विडयो तात तेजेर बेटरी खूब बरी आसा खूब वगत चलता एक दीस फोन म्हाज्या हातितल्यान पडलो तरी सुद्दां ताका काय जावना ताजी विडियो कोलिटी सुद्दां बरी आसा तशेंच